مذہب کے نام پر جیسے یہ مسلمان یہ ہندو لوگ سے لڑا دیتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے بہت خطرہ پھیل رہا ہے دنیا میں ایسا نہیں ہونا چاہیے اتنا سب سے سب کو لڑا لیتا ہے اچھا سب کو سوچنا چاہیے سوچ سمجھ سب سے منت رکھنا چاہیے منت منت سے ہر انسان اچھا ہو جاتا ہے منت سے کسایا گیا پہاڑ بھی ٹل جاتا ہے جھگڑا فساد یہ سب نہیں ہونا چاہیے اپنے میں مسلمان ہندو لوگ کسی سے کسی کو لڑا دیتا ہے پھنسا